औ रोङो रोंनाया एसेनो माइखौ फार्स्टआव बिदिनो हालेवग्रोबाय ओमफाय हाखौ मोनहोबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय हा मोनबा गायबाय आरो बिदिनो गुबुंनो गायबाय आरो गायनानै बिदिनो मोजां जाबाय हासार एरि होनानै ओमफ्राय फिथाइ थाइबाय आरो बिदि गायो आरो ओमफाय गायनायाथ' बिदिनो बारा गायला बाया आरो न'आव हा एसे दं नालाय ओमफाय बेखौनो गायो आरो ओमफाय एसे रोंबाय आरो गायनो गायदाव गायदावनो बिदिनो बिघायावथ' आं मिन्थिला बिसि बुरजा मोनोमोनथाय जायखिया बिदिनो बुरजा मोनो आरो बिघायाव रन्जितबो गायो आरो माइब्रा जोसा गायो आरो बिदिनो औ हायो फाननो महनआवथ' बिदिनो माबा मोनो आरो सात आतस' बिदिनो मोनो आरो माइखौहाय

औ दे औ मा औ औ दे